बोलो हाँ यहाँ कऽरे मौसम यहाँ कऽबहुत बदलैत रहैत छै कखनो एतना गर्मी पड़ैत छै कि कहै सुनै कऽ बात नहि कभिओ एतना ठण्डी कभिओ बारिश मॉनसून मौसम छै एहने चेन्ज होइते रहैत छै अच्छा अहाँ घुमए लऽ आएल छिऐ आ तब आओर सभ कहूँ तब केहन रहल अहाँकेँ टूर आ की करबै अभी तऽ आब अहाँ तऽ घरोमे नहि छिऐ तऽ की अहाँ काढ़ो सभ बनाए कऽ पिबै तभी तऽ दबाइए सभसँ ने ठीक हेतै डोलो लए लेब आ हाँ तऽ डोलो सभमे काम करत अरे दू चारि दिनसँ एहन पानी पड़ि रहल छै छोटा मोटा एरिआ सभमे तऽ लागैत छै जे पूरा बाढ़ि आबि जेतै हूँ हूँ बहुत छै कि ने मतलब इधर बहुत गर्मी रहै ने किछु दिनसँ तऽ इएह लए कऽ बारिस पड़ल छै तऽ कनिटा मौसम थोड़ा चेन्ज भेल छै इएह लए कऽ सर्दी जुकाम भए गेल छै आओर अहाँ अभी आएल छिऐ घुमए फिरए लेल तऽ अहाँकेँ तऽ आओर एक जगहसँ दूसरा जगह चेन्ज भेल छै ने हूँ हूँ हूँ हाँ हाँ आओर कहूँ नस्ता पानी भए गेल

हाँ तऽ अहाँ कतऽ छिऐ तऽ बोलू तऽ अगर आबि सकबै हमर मेडिकल पर तऽ आबि जाउ हम दबाइ दए देब हाँ अहाँके हइ की अबाज सुनिके लागैत छै कि तबियत सहिएमे छै जादा खराब हँ अच्छा किछु हूँ किछु दिन रेस्ट करिऔ ओकर बाद घुमब फिरब अभी तऽ बारिसो पड़ि रहल छै अभी तऽ कतहुँ जाइयो नहि पाएब आ हाँ हाँ हाँ हाँ पहिले स्वास्थ जरूरी छै ने पहिले ठीक भए जाउ अहाँ ओकर बाद जाएब घुमै फिरै लऽ ठीक छै तब अहाँ आबिऔ देखैत छिऐ कोन कोन दबाइ जरूरी होतै तऽ दए देब अहाँकेँ ठीक छै